सा भारत आरो खोला भारतनि गेजेराव फारागथि दङ होनबोला बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि रावफोरखौ बिथांमोना रायलायो आरो खोला भारतनि गेजेराव नायोबोला बिथांमोना फरायनायनि बिब्बायाव गोबां सिगां जानानै दङ मानो होनबोला बिथांमोना टेक्न'ल'जिकेलिबो बिथांमोना बुहुत ओह सिगाङाव जानानै दङ ओह आरो बेबायदिनो बिथांमोननि जानाय लोंनाय खोला भारतनिया जानो हागौ इन्डियानिबाबो बिथां मोननि जानाय लोंनाय थानाय फोरा बेलेग जायो आरो सा ओनसोल खोनायोबोला गोबां बिबायदिनो बिथांमोननि थानाय जानायफोराबो बेलेग आरो बिथांमोना जिबायदि मुगायाव दङ दायो बेलेग ओनसोलनि बह बेलेक अनसोलनि बा बेलेग कानट्रिनि